ओरैनोथ' आङो लेखा बिलाइआव बांसिन मोजां मोनो लिरनो बेनिफ्राय मबाइलावबो लिरो लिरनाया बांसिन लेखा बिलाइआव लिरनो मोजां मोनो आरो लिरनायाथ' सिगां जेब्ला खन्थाइ लिरजेनदोंमोन अब्ला बारा सोदोबफोर ओंखारामोन दा दा जिहेथु बै समनिफ्राय दासिम लिरबोबाय थानानै बाथ्राफोराबो गोदान गोदान ओंखारबाय थायो ओंखारबाय थाग्रा जाबाय आरो सोदोबफोराबो गोदान गोदान ओंखारबाय थाग्रा जाबाय आरो सिगां जेब्ला आङो फार्स्त लिरजेनदोंमोन बे फार्स्त लिरजेनायाव सोदोबानो फैयामोन माने दा जिहेथु बै लिरजेनबोनायनिफ्राय दासिम आंनाव बाथ्राफोराबो एसे ओंखारग्रा जाबाय आरो सोदोब गोदान गोदान सोदोबफोराबो ओंखारग्रा जाबाय बांसिनानो आङो लेखा बिलाइआव लिरनो मोजां मोनो एखनब्ला लिरनाया लिरो मबाइलाव लिरो आरो ओमफ्राय ओरैनो जिहेथु हेण्ड राइटिङाबो मोजां जाथोंखौ सानानै आङो मा होनो लेखा बिलाइआव बांसिन लिरनो मोजां मोनो आरो आरो लिरोबो लेखा बिलाइआवनो जिहेथु बबेबा खुगा लाइसिफोराव हरनो थाखाय बिहरोबा बेफोराव आङो लेखा बिलाइआवनो लिरनानै हरो आरो मबाइलजोंबो हरो हरनाया थेवबाबो बांसिन लेखा बिलाइआव लिरनानै हरो आरो बेफोर बायदि